ایک وقت تو تھا جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ گھومنے گیا تھا پہاڑی اونچائی پر گیا تو وہاں ایک ستارہ دیکھنے کو ملا جو کہ بہت ہی دلچسپ لگا اور جب میں نظر ہٹایا تو پھر دل چاہا کہ اسے بار بار دیکھوں پھر دل چاہا کہ اسے بار بار دیکھوں